भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव आसामनि देहा फाहामथाइया एसेबां जौगाद्राइनायबो नङा आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला जायगाफोराव आथिखाल सिमहालागैबो मोजां देहा फाहामथाइनि जोङो मिरुखौ नुनो मोन्नाय जायाखै जेराव नांगौ सेबां रोखोमनि फाहामथाइ लानो खाबु मोना गुबुन गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो गावबा गावनि देहानि फाहामथाइखौ लानो गोनां जायो जेराव माखासे इकुइफमेन्ट गोयैनि जाहोनाव गुबुन जायगायावसो थांनो गोनां जायो बे बेलायाव नोजोर होयोब्लाथाइ गुबुन भारतनि गुबुन रायजोनि माखासे देहा फाहामथाइफोरा जोबोद जौगा थाखोनि होन्नानै बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा जायनि जाहोनाव आसामखौ एंगारनानै माखासे बेमारिफोरा माखासे बेरामिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव फाहामथाइ लानो थांनायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जादों बेखौ नोजोर होयोब्ला गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव जोंनि आसामनि देहा फाहामथाइया एसेबां जौगादों होन्नानै बांद्राय बुंनो हानाय नङा